जर म्हाका संद मेळ्ळी जाल्यार हांव आमच्या राज्याचो शिगमो आसा तो हांव दुसऱ्या देशांत दाखोवपाक सोदतले म्हाका आवड जातली दाखोवपाक आनी ते कित्याक कांय म्हळ्यार

हो शिगमो जो आसा तो वेगळे तरेचो आसा आनी तो सगळ्यांक ताका तितली फामादी मेळूना तितली तेकां प्रसिध्दी मेळूना आनी ताका लागून हांव तो जगभर फामाद करूंक सोदता हाका लागून